सोन भादब महीनामे रोपै छियै सोनमे भादबमे रोपै छियै अखाढ़मे रोपै छियै धान इहए सब रोपि रापिके ओहि चलतै पानि बरसा होइत रहै अछि अथी करैत रहै छी एहिमे उपजा होइए गहूॅंम आरमे तऽ धानमे अतेक लगता लगैए खाद पानि लगै अछि तैयो खाद पानि लगैए तऽ उपजा होइए जे उपजा हेबाक से होइए उपजा बारी होइ अछि एमहर अथी गहूमक खेती करै छी गहूॅंमक खेतीमे से बहुते खाद पानि लगै अछि ओहूमे हरान से जे उपजा होइके से होइते यऽ खाद पानि लगैए जादा खाद लगैए पानि लगै अछि कटै छी ओहिमे गहूॅंम होइए चाबल धान अथी होइए रबी होइए मौसरी खेसारी सबटा होइए जे होइए से बढ़िऑं होइए सबटा सबटा अथी कऽ कऽ सबटा तैयार वैयार करै छी तैयार वैयार कऽ कऽ रखै छी सब अपन बाल बच्चा मिलके परिवार मिलके अपन सब खाए छी सुख से रहै छी दिक्कत नै होइए दिक्कत नै कटै छी कथु कऽ